अहाँ जे के डीलिवरी पार्टनर जे छै से फोन नहि उठा रहल यऽ अहाँ जे छै से सम्पर्क करियौ जे अहाँकेँ डीलिवरी पार्ट्नर जे छै से किया नहि हमर जे छै से फोन उठा रहल यऽ